हाँ सिलाई में ब्लाउज़ सिलते हैं हम तो धागे की ज़रूरत पड़ती है और बॉबिन सही होना चाहिए और धागा भी सही पड़ना चाहिए धागा पड़ना चाहिए तभी सिलाई अच्छी हो सकती है और वो साड़ी में जैसे है तो फॉल लगाना है तो फॉल दुकान से ही मंगाकर ही लगाना पड़ता है तो एक तरफ हम मशीन से सिलाई करते हैं दूसरे हाथ सुई धागे से तुरपाई उसको करते हैं तो फॉल लग सकता है उसके बगल में हम फिर सुई से ही सुई धागे से ही पीको भी करते हैं आँचल में और आँचल में करते हैं उसके बाद फिर पेटीकोट सिलते हैं तो पेटीकोट भी सिलते हों तो चार कली का भी पेटीकोट सिला जाता है और छः कली का भी पेटीकोट सिला जाता है तो उसको भी कर लेते हैं करने के बाद भी छोटा मोटा जैसे फ्रॉक हो गया है तो उसको भी सिल सिल लेते हैं और हाफ पैन्ट है बच्चियाँ का वो भी सिल लेते हैं और गंजी ओंजी है वो भी सिल लेते हैं हम और बुनाई का भी काम करते हैं जैसे स्वेटर हो स्वेटर भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन जैसे है उसको हम देखकर उसको भी बिन लेते हैं और जो गोड़ पोछना होता है आंगन में रूम में रखा जाता है उसको भी हम बुनकर भी अपने अपने रूम में भी रख लेते हैं बुन लेते हैं और मफलर भी बिन लेते हैं अच्छी से अच्छी हमने जैकेट भी जीन्स का भी बुन लेते हैं और बच्चों का भी स्वेटर हम बुन देते हैं यही सब हम कर लेते हैं